जेनरली जो व्यंजन जो होता है वो हम लोग तौर पे लोग चावल दाल सब्जी रोटी सब्जी दूध दही मछली घी यही सब खाते हैं लेकिन जो हम लोग के तरफ का जो अनोखा व्यंजन है जैसे कि हम लोग जो यहाँ पे कभी मान लेते हैं कि कुछ पर्व त्यौहार में जो बनाते हैं अनोखा व्यंजन होता है जिसको जिसमें नारियल का यूज़ करते हैं मसाले का यूज़ कर के चीनी का यूज़ सब कर के एक अनोखे अनोखे व्यंजन बनाते रहते हैं जैसे कि हम लोग का हो गया नारियल का चटनी हो गया उसमें चीनी मिला करके या जेनरली हम लोग के मैथिली के तौर पे अगर माना जाए दरभंगा जिला में या इधर का माना जाए हम लोग के तरफ का तो जैसे कि बैगन हो गया और उसमें एक अदौरी नाम का एक व्यंजन होता है उसको डाल कर के यहाँ पे बनाया जाता है जो कि एक बहुत ही स्वादिष्ट और उसमें मसाला मिला करके बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से तैयार किया जाता है जेनरली लोग इस चीज का जेनरली खाने में यूज़ नहीं करते हैं लेकिन ये जो सामग्री ये जो व्यंजन जो हम लोग का तैयार होता है वो जब दस लोग पंद्रह लोग या बीस लोग जब एक इकट्ठा बैठते हैं या उनको भोजन खिलाना खिलाया जाता है उस सब टाइम में हम लोग ये सब व्यंजन तैयार करते हैं जैसे कि आप ये मान लो जैसे आंवला हो गया उसका चटनी हो गया या आम हो गया उसका हो गया जिसमें कि हम लोग चीनी डाल के मसाला डाल के चाहे वो खट्टे टाइप का हो चाहे मीठा टाइप का हो ये दोनों चीज़ मिला के हम लोग तैयार करते हैं इधर नारियल का हो गया नारियल को उसको बॉयल करके उसको या तो पका करके और उसको उसमे मसाला डाल करके उसको हम लोग एक ऐसा व्यंजन तैयार करते हैं जो कि लोग खाने पे सबको लगता है कि अरे यह तो मैंने पहले कभी खाया ही नहीं है जो लोग खाते हैं इधर के लोग जो खाते है वो उनको वो अच्छा लगता है और जेनरली और जेनरली जो लोग यहाँ पे नहीं रहे हो बाहर से आते हों उनको भी लगता है कि अरे ये इन्होंने क्या बनाया है क्या कर रहा है और यही हम लोग का यहाँ का एक अनोखा व्यंजन है जो कि हरेक ओकेज़न में जेनरली बनाया जाता है